सीतामढ़ीमे पर्यावरण ठीक छै जे कि पानि पानि भी ठीक छै जङ्गल वङ्गल जादा नहि छै खनिज उपलब्ध भी छै प्रदूषण जादा नहि उपलब्ध काहेकि प्रदूषण यहाँपे जादा पेड़ पौधा नहि काटल जाइ छै एहि लए प्रदूषण ठीक छै मिला जुलाके पानि कभी कभी कहीं कहीं नहि मिलै छै मतलब कहीं बहुत खेतके अनुसारसँ वइसे तऽ सभके यहाँ मिलै छै पानि आओर यहाँ पर किछु दिन पहले किछु दिन पहिले यहाँपे डी एम आयल छलखिन जे कि जे कहलखिन कि सभके घरके आगे कलके आगे आगे सोखता बनै छै ओ सोखता बनबेलखिन आओर ताकि प्रदूषण न फैले कभी गन्दगी गन्दा पानि बाहर नहि जाइ आओर गन्दा पानि बाहर जेतै तऽ फेर प्रदूषण फैलते एहि लऽ ओ बनबेलखिन आओर बहुत पर्यावरणके मामलेमे सीतामढ़ी अच्छा छै नगर पालिकाके अच्छा काम करै छथि अच्छासँ सफाइ वफाइ सभ अच्छासँ आओर कूड़ा कचराके डिब्बा आबै छै गाँव घरमे सभ कूड़ा कचरा बला उठाइके लय जाइ छथिन कूड़ा कचरा ताकि गाँव घरके स्वच्छ आ अच्छासँ रहै पर्यावरण स्वच्छ रहै आओर बहुत एहन गन्दगी सभ बचैके खातिर जइसे मच्छरके दवाइ छिड़के छै डेंगुके इसभ जे होइ छै कि कीड़ा मकोड़ाके सभके बहुत एहन दवाइ ववाइ छै जो छिड़के छथिन सभके छिड़के छथिन